में बड़ी सारी ग्रेवी चीज घर बनाई लैन्नी होन्नी ते मतलब कि जादातर में राजमांह् चावल ही बनान्नी होन्नी क्योंकि एह् साढ़े फेमस ऐ पैह्लें में किचन च जाना फिर उस तू बाद में किचन च जाइयै में प्याज़ टमाटर सब कुछ कट्टना होर बाद में तड़का बनाना प्याज़ पाना टमाटर पाना लून मर्ची हल्दी सब कुछ पाना फिर उस तू बाद राजमांह् पाने राजमांह् पाने दे बाद में फिर उसी बनाना फिर उसी अच्छे कन्नै मिक्स करना मिक्स करियै ओह्दे बाद मिक्स करियै ओह्दे बाद गैस फुल्ल करी देनी फुल्ल करियै राजमांह् पाने राजमांह् शैल राह्ड़ लग्गन देनी शैल गर्म अच्छे तरीके कन्नै होन देने फिर ओह्दे बाद पानी पाना पानी पाइयै उसी सैल गड़कन देना गड़कन देइयै राजमांह् इन्ने जादा टेस्ट बनदे फिर उस तू बाद धनिया पाना धनिया धुनिया सब कुछ पाने दे बाद फिर टेस्ट करने कि कनेह् बने कनेह् नेईं ऐसे ऐसे कुछ अलग टाइप दे वेवरेजिस में घर यूज़ करनी होन्नी अगर जिस दिन में मटर पनीर बना ते उस दिन बी सेम प्रिकाशन मेरे इ'यै होंदे कि में केह् करनी होन्ने पैह्लें प्याज़ टमाटर अलग इक प्लेट च कट्टी लैन्नी होन्नी फिर ओह्दे बाद कड़ाही लैनी कड़ाही बिच्च तेल पाना प्याज पाना प्याज बाद में टमाटर मिर्च हरी मिर्च सब कुछ पाना ओह्दे बाद उसी शैल मिक्स वैल्ल मतलब कि ओह् जिसलै शैल अच्छे कन्नै बनी जा ओह् अच्छे अच्छे तरीके कन्नै बनी जाह्ग फिर उस तू बाद में अच्छे तरीके कन्नै बनी जी उस तू उस तू बाद फिर में फुल्ल गैस करनी फिर में मटर मटर डालनी मटर अच्छे तरीके कन्नै बनी जा फिर मटर गी मटर गी अच्छी राड़ लग्गन देनी ओह्दा स्वाद अगर पनीर फ्राई करियै बनाना पैह्लें पनीर गी अलग कड़ाही बिच्च फ्राई करी लैना पनीर गी अलग कड़ाही बिच्च फ्राई करी लैना उसदे बाद पनीर बनी बनना फिर उसी मटर जिसलै अच्छी तरह् कन्नै राह्ड़ लग्गी जा फिर उसी केह् मटर मटर पनीर मिक्स करी देना फिर उनेंगी अच्छी तरह् राड़ लगवाइयै फिर ओह्दे च पानी पाना ठीक ऐ अलग अलग मसाले में यूज़ करनी होन्नी गर्म मसाला होई गेआ मीट मसाला होई गेआ मटर पनीर में जिन्ने बी टाइप दे मसाले में सारे यूज़ करनी होन्नी ओह्दे च ओह्दे च यूज़ करनी होन्नी होर मतलब कि इन्नी सारी बेबरेज़स मीं बनाने आंदियां बौह्त अच्छी अच्छी चीज़ां मिगी बनाने आंदियां कुकिंग च ते जादा मेरा इंट्रस्ट ऐ फिर मतलब के जादातर में मटर पनीर होई गेआ छोले भटूरो एह् सब कुछ बनानी होन्नी इ'यां इन्ने टेस्ट बनदे होर उस फिर ओह्दे बाद जेल्लै सब्जी सारी होई जंदी सारी बेबरेज़स पाई लैन्नी होन्नी ओह्दे बाद फिर चावल चावल बिच्च केह् करना पानी लाना पानी शैल गर्म होन देना मतलब कि जिन्ने तक पानी गी उबाला निं आंदा ओह् पानी गी उबाला आन देना ओह्दे बाद पानी जिसलै पानी गी उबाला आई जा ओह्दे बाद धोते धोते दे होंदे चौल दस बीह् मिन्ट बाद धोते दे होंदे चौल फिर ओह् चौल पानी ओह् चौल पानी बिच्च पाई देने फिर उसी बी शैल बनन देने शैल बनन देने फिर उसी ल्हांदे रौह्ना ल्हांदे रौह्ना फिर ओह् चावल त्यार होई जाने ते चावल त्यार होने अगर अगर पलाओ आह्ले चावल बनाने होन पैहलें चावल अगर पलाओ आह्ले चावल बनाने होन ओह्दे च चावल चावल पाई लैने ओह्दे बिच्च इक अच्छे पतीले च धोई लैने चावल पतीले बिच्च पानी पाइयै गड़कन देना गड़कन देना फिर अगर फ्राई आह्ले चावल बनाने होन ते सेम प्रासैस इ'यै ऐ मतलब कि कुकिंग च इन्ना जादा इंट्रस्ट ऐ जो मर्जी कुकिंग दे बारे च मिगी पुच्छी ओड़ो अगर छोले भटूरे बनाने ऐ ते वाइट चने होंदे जेह्ड़े काबली चने होंदे उसी केह् करना बोआली लैना शैल करियै उसी वाइट चने गी पैह्लें शैल करियै उबाली लैना फिर उस दे बाद गर्म पानी च कड्ढने फिर ओह्दे बाद ओह्दे बाद कुकर लैना कुकर बिच्च जिन्ने बी उबाइल चने ओह् बाह्र कड्डी लैने फिर सेम प्रासैस कड़ाही लैनी ओह्दे बिच्च तेल पाना तेल बिच्च सेम मसाला पाना प्याज़ टमाटर धनिया धुनिया एह् सब कुछ ओह्दे बिच्च पाना ओह्दे बिच्च पाई ओह्दे बिच्च ओह्दे बिच्च पाइयै फिर उसी शैल मिक्स करना मिक्स करना फिर जिन्ने बी नमक ऐ हल्दी हुल्दी सब अच्छी तरह् मिक्स करियै ओह्दे बाद अच्छी तरह् मिक्स करियै फिर ओह्दे बाद जेह्ड़े चिट्टे चने काबली चने ओह् पाई देने उसी शैल राह्ड़ लग्गन देनी ऐ उसी शैल उसी शैल राह्ड़ लग्गन देनी उसी शैल राह्ड़ लग्गन देनी फिर उस जिसलै ओह्दे राह्ड़ लग्गी जाह्ग फिर ओह्दे च पानी पाना ओह्दे च पानी पाना पानी पाइयै बी उसी राह्ड़ लग्गन देनी फिर उसदे बाद जिसलै साढ़ा चिट्टे चने काबली चने बनी जाने ओह्दे बाद अलग अलग टाइप दे में मसाले रक्खे दे फिर लास्ट च ओह् पाने धनिया पाना सब कुछ पाना फिर उसदे बाद ओह् स्हेई बनदे फिर ओह्दे बाद नैक्स्ट प्रासैस मेरा आई जंदा भठूरे बनाने भठूरे आटा लैना आटे बिच्च अंबला पाना अंबला दस बीह् मैंट उसी इ'यां रैह्न देना कि ओह् अच्छी तरह् अंबला बनी जाए फिर ओह्दे बाद अच्छी तरह् अंबला बनी जाए फिर ओह्दे बाद केह् करना गोल गोल पेड़े पेड़े करने फिर उसी हत्था कन्नै चंडना शैल करियै फिर फिर कड़ाही बिच्च उसी कड़ाही कड़ाही गैस उप्पर रक्खनी ओह्दे बिच्च तेल पाना तेल पाइयै ओह्दे बिच्च तेल पाइयै तेल शैल गर्म होन देना फिर ओह्दे बिच्च भठूरे कड्ढने फिर ओह्दे बिच्च भठूरे कड्ढने शैल भठूरे फुल्ले फुल्ले दे बाह्र आंदे मतलब कि इन्ना जादा टेस्ट होई जंदा फिर ओह्दे बाद जिसलै भठूरे बनी जंदे फिर अस सारे बैठियै खान लगी पौने मतलब अलग अलग टाइप दी बेवरेज़िस में यूज़ करनी होन्नी भठूरे बिच्च बी में जवैन ज़ीरा बगैरा कुछ पाई लैन्नी होन्नी नमक पाई दा पाई लैन्नी होन्नी क्योंकि ओह्दे कन्नै अच्छे बनदे ठीक ऐ ओह्दे बाद